बर' रावा जोंनि रायजोफोरनि सोलोंथाइ खान्थियाव जोबोर गोबां फाव लायो जेरैहाय जों जोंनि बर' सुबुंफोरा गावनि रावाव जों जुदि सोलोंथाइ लायोब्ला मानि गावनि राव बिमा राव जानायखाय जोङो बयबो बुजिनो हायो जों बयबो बुजिनानै जोङो लिरनो हायो फरायनो हायो नाथाय जों जुदि जोंनि बर' सुबुंफोरा गुबुन रावनि सोलोंथाइ लायोबोला जों बाहाय जोबोर खस्थ' मोनो जेरैहाय जोङो बिसिनि गुबुनफोरनि रावफोरखौ जोङो बुजिनो थाखाय जों जोबोद खस्थ' मोनो जेरै जोङो गोबां सोलों नांगौ जायो बेनिखायनो जों जोंनि बर' रावखौ सोलोङोब्ला जोंनि बर' सुबुंफोरा माखासे गोबां खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो एसेआवनो जोङो मिथिनो मोनो मानो होनोबा बर' रावा जोंनि बिमा राव बेनिखायनो जोंनि बर' रावा जोंनि रायजो राजाफोरनि सोलोंथाइ खान्थियाव जोबोर फाव लायो जेरै जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबां सुबुंफोरानो जोंनि गावनि हारिमुवाव गावनि रावाव सोलोंथाइ लायोबोला जोबजासिम सोलोंथाइ लानो हायोबोला जोङो गोबां माखासे खोथाफोरखौ बुजिनानै जोङो गोबां सोलोंथाइ लानो हायो जेरै जों डक्ट'र इन्जिनियार बिदिफोरखौ जुदि जों बर' सुबुंफोरा जोंनि बर' सुबुंफोरा बर' रावजों फरायनो मोननायमोनब्ला जों गोबां बर' फरायसाफ्रानो दासिमाव डक्ट'र इन्जिनियार बायदिसिना गोबां गिदिर गिदिर मानसिफोर जानो हागौमोन नाथाय जोंनि बर' रावा बे एसेबां बिदि गैयालाय जों गोबां बर' फरायसाफ्रा जोङो सोलायनांगौ जायो गुबुन इंलिस लेंगुवेजाव जेरै जों जोंनि बर' रावखौ जोङो थाखो से निफ्राय लानानै थाखो जि सिमल' जोङो जोंनि बर' रावखौ सोलोंनो हायो बेनिखायनो जोंनि बर' रावा बारा जौगासारैलाय जों गुबुन हारिनि गुबुन रावखौ जोङो सोलोंनांगौ जायो थाखो जि नि उननिफ्राय नाथाय जोङो जों जोंनि बर' रावजों जे थाखो से निफ्राय थाखो जि सिम जोङो सोलोंनो मोनबोबाय बेनि थाखाय जोङो जोबोर एसेआवनो जों बुजिनो मोनबोदों माखासे बिगियाननि माखासे जारिमिननि माखासे समाजनि माखासे जोंनि माखासे गियानफोरखौ जोङो बर'नि रावजोंनो जोङो बर'आव फरायनानै सोलोंबोनो हाबोदों जुदि जोङो बेखौ जोङो बर' रावाव सोलोंनो हायामोनब्ला गुबुन लेंगुवेजाव सोलोंनांगौवा जोबोद खस्थ' जायो आरो मानो होनोबा गुबुन लेंगुवेजाव जोङो बुजिनो नागिरा जायनि थाखाय जोङो बर' रावजों सोलोङोब्ला जों जोंनि माखासे गियानफोरखौ नलेजफोरखौ जोङो सोलोंनो हायो आरो जों जोंनि गावनि बिमानि राव बर' राव थायोब्ला जों जोंनि बर' रावजों जों माखासे जोंनि जारिमिनफोरखौ जों बर' रावजों लिरनानै गालांनो हायो आरो जोंनि बर'नि थुनलाइफोरखौ जोङो लिरनो हायो जों जोंनि गावनि बिमानि राव बर' राव थानायलाय जों जोंनि माखासे दानि थुनलाइफ्रा जोबोद जौगाबोगासिनो दं जोंनि बर' रावनि जेरैहाय जोंनि बर' समाजनि खन्थाइ लिरनाय रायथाइ लिरनाय सुंद' सल' सल' लिरनाय सल'मा लिरनाय बेफोरो जोबोर जौगाबोगासिनो दङ नाथाय जुदि जोंनि बर' रावाबो जुदि गोजौ फरायसालिसिम जुदि जौगानायमोनब्ला जेरै मुलुग सोलोंसालिसिम जोंनि बर' रावा जौगाहैनायब्ला जों गोबां जोङो आरो जौगाबावगौमोन होननानै आं सानो नाथाय बेसिम नङैलाय जोङो जा हायो जों जोंनि जारिमिनखौ लिरनानै गालांनांगोन आरो जों जोंनि बर' रावजोंनो जोंनि रांखान्थि रावखान्थि बिगियान बायदिसिना जारिमिन बेफोरखौबो जोङो बर' रावजोंनो लिरबोनो हाबोगासिनो दङ बेनिखायनो बर'नि रावा बर'फोरनि समाजाव बर' हारिखौ जौगानायाव जोबोद मदद खालामगासिनो बेनिखायनो बर' रावा बर' हारिखौ जौगानायाव एंगारनो हायै फाव खालामो जोंनि माखासे बर' फरायसाफ्रा जोंनि बर' रावखौ जौगा होनायाव जोबोद नाजागासिनो दं जौगाहोनो नाजागासिनो जेरैहाय बिसोरो खन्थाइ लिरगासिनो रायथाइ लिरगासिनो सुंद' सल' लाइसि बायदिसिना सुजुगासिनो बिदि लिरनानै बर' रावखौ बिसोरो जौगानायाव जोबोद मदद होगासिनो बिनि थाखायनो बिसोर बायदि माखासे फरायसाफोरनि थाखाय जोंनि बर' रावफोरा जोबोद जौगाबोगासिनो आरो बेबायदि गावनि राव हारिनि रावखौ जौगाहोनाय सुबुंफोरनि थाखाय जों जोंनि बर' समाजनिफ्राय जोबोद जोबोद जोबोद साबायखर होनो होनांगौ होननानै आं सानो जों जों जों जोंनि बर' हारिनि जोंहा जे गावनि असे बर' राव दङ आरो बर' रावजों जोङो थाखो से निफ्राय थाखो जि सिम फरायनो मोनो बेनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव होन्नानै आं सानो बेनि थाखाय जोङो जोंनि बर' हारिनि सिगांनि जारिमिननि माखासे बर' रावनि थाखाय जांख्रिथाय खालामनायफोर माखासे मुंख्लं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय आङो जोबोद साबायखर बाउवो मानो होनोबा बिसोरनि थाखायसो जों दिनै बर'नि फरायनो मोन्दों आरो बर' रावजों जोङो लिरनो मोनबोगासिनो दङ जुदि बिसोरो सिगां जारिमिनाव गोदो बिसोरो बर' रावनि बर' बर' रावनि दाबि खालामामोनबा दासिमाव जों बर'नि फरायनो लिरनो मोनाय नङामोन आरो जों बर'नि जारिमिन लिरनो मोननाय नङामोन बर'नि रायथाइ खन्थाइ बादिसिना जों सुजुनोबो मोननाय नङामोन दा बिसोरनि बर' राव दाबिनानै मुंख्लं जालांनायफोरनिसिम बिनिखायनो जोबोर साबायखर बाउवो आरो बर' रावा बर'नि हारि जौगानायाव दाबो गोबां फाव खान्थि सोलिगासिनो दं आरो इयुनावबो बर' रावा बर' हारिखौ जौगा होनायाव जोबोद गोहोम खोख्लैगोन बिदि होन्नानै आं सानो